धर्म मनशाच्या लायफांत खूब खूब इंपोर्टंट आसता खूब म्हत्व आसता धर्माचें प्रत्येक मनशाच्या लायफांत सो धर्म जेन्ना येता तेन्ना लोक कांयच चिंतीनासतना आनी कांय कसलो विचार करिनासतना एकठांय येवपाचो लोकांचो प्रयत्न आसता सदांच लोक अशे चिंत्ता की धर्म म्हणजे एकता धर्म जेन्ना येता तेन्ना सगळे लोक एकठांय येवपाचो प्रयत्न करतात प्रयत्नच असो न्हय बट लोकांचो एकूच हें आसता की जेन्ना एक खंयचोय धार्मिक उत्सव आसता तेन्ना एक सगळे लोक वांगडा येवपाचे आपली फेमिलीज आपले जे कुटूंब आसता ते वांगडा येवपाचे आपले जे गांवांनी लोक वतात आपल्या खंयचोय उत्सव आसलो लोक आनी गांवाचे गांव मेळून तो उत्सव साजरो करतात जसो की सपोझ धर एक गणेश चथुर्ती आमचो जो सगळ्यांत म्हत्वाचो एक सण आसता तेन्ना लोक सगळे लोक आपल्या आपल्या शहरांनी जे रावताले आसता ते सगळे लोक आपल्या आपल्या आपलें जें मेन घर आसता थंय वतात आपले फेमिली वांगडा रावतात तो उत्सवाची तयारी करतात सगळे लोक एकठांय येतात कोण झगडना आपल्या फेमिली वांगडा कोण आपल्या गांवांत एकामेका वांगडा झगडना सगळे लोक वांगडा आसतात उमेदीन आसतात खूश आसतात पयसल्यान पयसल्यान आपले लोक सगळे काम धंदो एक ब्रेक दिता आनी लोक एकठांय येतात भुरगे जाणटीं सगळीं सगळ्यां भितर एक वेगळोत जोश आसता कारण तेन्ना एक धर्मातो एक तो उत्सव आसता सो तेन्ना सगळे लोक आप आपले प्रोब्लम्स विसरता आप आपले जें पर्सनल ग्रजीस आसता ते सगळे विसरता आनी वांगडा येता आनी हो एक सण असो साजरो करता आनी ते दीस अशे वता की कळ सुद्दां ना कितल्या फास्ट वेळ वता तो

तो एक एक इंपोर्टंट टायम आसता आनी वर्सान वर्स लोक आनी खंय टायम ना दिवपाक सुद्दां पावले जाल्यार ह्या असल्या प्रसंगार असल्या उत्सवार लोक कसोय करून टायम काडटा आनी लोक येता आपल्या फेमिली खातीर आपल्या गांवा खातीर आपल्या समाजा खातीर आपलो समाज फुडें वचचो असो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता आनी अशे तरेन धर्म सगळ्या लोकांक एकठांय करता आनी हाज्या खातीर धर्मा खातीर लोक आपल्या एकामेका वांगडा असो संबंद दवरपाचो तें शिकता धर्म आमकां हें शिकयता की सगळे एकूच सगळे लोक जे आसता ते एकूच तांचो हें आसता धर्म